इं'या ते जे मैं सच्ची सच्ची दस्सां ते जादै किश चैलेंज मैं फेस कीते निं इत्थें आइयै सभनें मेरे कन्नै बड़ा जादा कापरेट कीता हां पर इक गल्ल में दस्सना चाह्गा जिसलै मैं पैह्ली बार आया ना इद्धर ऐज ए अनाउंसर इंया ते मिगी अट्ठ साल होई गे न इद्धर आंदे ऐज ए अनाउंसर में इस्सै साल मार्च च आया हा जिसलै पैह्ली बार आया ते में स्टार्टिंग च ते में माईक उप्पर प्रोग्राम कीते हे लेकिन हून किश टाइम होई गेदा हा माईक उप्पर किश बी बोले दे

मेरे कन्नै मेरी इक मैडम हियां माधवी शर्मा ते उ'नें मेरे मुंढै उप्पर ना इयां हत्थ रक्खेआ उन्नै मिगी इक्को गल्ल दस्सी माईक ऑफ करियै तूं छड़ा माईक कन्नै गल्ल करनी ऐ इं'या गल्ल करनी जियां तेरा इक दोस्त ऐ जियां दोस्तें कन्नै गल्ल करदे न इस तरीके कन्नै गल्ल करनी ऐ सारा किश अपने आप गै होई जाह्ग ते जिसलै में अपनी अनाउंसमेंट च ओह् चीज़ एप्लाई कीती ना ते ओह् अपने आप गै होन लगी पेइयां ते इ'यै इक चीज़ ऐ में इ'यै आक्खना चाह्गा की जे तुं'दे अंदर कोई निक्का हारा बी डर ऐ ना उसी कड्ढने दी कोशिश करो क्योंकि डर जेह्ड़ा ऐ ना ओह् जे अंदर तुंदे अंदर रौह्ग ते बधदा रौह्ग ओह् घटग निं लेकिन अगर तुसें कोशिश कीती उसी बाहर कड्ढने दी ते ओह् अराम कन्नै निकली जंदा ऐ ते इसलिए इस करियै तुस कोशिश करो डर गी अपने कोलां थोह्ड़ा दूर रक्खो